मैथिली अपना घर परिवारसँ अपन जे हमर माता पिता दादी बाबा हिनकासबके बीचमे बचपनसँ ही जन्मसँ ही जे सुनलहुँ सिखलहुँ हँ आओर अनुभवके बात तऽ मैथिलीके अनुभव हमरा बहुत नीक बहुत मीठ बोली अइ बहुत सुनैमे कर्णप्रिय अइ एहि दुआरे मैथिली हमरासबके काफी पसन्द अइ